ہیلو ہاں جی بولیے کب بک کروایا تھا آپ نے ٹھیک ہے دو تین دِن کے بعد مل جائے گا نہیں ابھی تو نہیں مل پائے گا دو تین دِن لگ جائیں گے آنے میں ابھی اتنا جلدی نہیں ہو پائے گا تھوڑا ٹائم چاہیے اِس میں نہیں نہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دو تین دِن کا ٹائم چاہیے ہمیں اُس سے پہلے نہیں مل پائے گا دو تین دِن تو ویٹ کرنا پڑے گا نہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے دو تین دِن ٹائم چاہیے دو تین دِن تو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو فوراً کچھ نہیں ملتا ہے نہیں مل پائے گا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو دو تین دِن اب دیکھ لیجیے نہیں دو تین دِن تو ٹائم چاہیے اِس میں آنے میں ہمارے یہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں ابھی تو نہیں مل پائے گا اگر آپ کو کہیں اور ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں دو تین دِن یہاں ٹائم لگے گا